आं दाख्लि बेंटल बाजाराव बिस्तिबाराव थांनाय समाव बेंटल बाजारनिफ्राय मोनसे डास्टबिन बोदोंमोन जाय डास्टबिनखौ बिसोरो मोजां होननानै एसे दाम गोसायैनो आं बायनानै लाबोदोंमोन जाय डास्टबिनखौ आं दा न'वाव लाबोनानै बाहायफैबाय बे डास्टबिना दा मोजां नङा दाखोरबो गारजाया हखांजाया लाबोनानै बाहायनानै बे साननैसोआव बायफिनबाय आं बिनि थाखायनो जोबोद दुखु मोनदों मानोना बिसोर आंनो मोजां होननानैसो हरदोंमोन बिनि थाखायनो आं बिखौ देरस' ताखानि बायनानै लाबोदोंमोन नाथाय बे डास्टबिना मोजां नङा साननैसो बाहायनायावनो बे डास्टबिना गाज्रि जाफैबाय